टी व्ही खूब पयलीं हाका इडियट बॉक्स अशे म्हणटाले आनी आजूनय बी तो इडियट बॉक्सूच हे टी व्हीक लागून भुरग्यांची खूब वाट लागल्या अभ्यास सोडून कसल्योय बऱ्यो एक्टीविटीज सोडून फक्त टी व्ही पळयत बसप आनी आजकाल तर ते टी व्हीचेर इतके चॅनल्स आयल्यात की रिमोट घेवन अर्द एक वर फक्त चॅनल्स चाळपाकूच वता सिरियली त्योच त्योच सिरियली तीं भुरगीं तें शिकपाचें सोडून आनी कितें एक्सपिरिमेंट करपाचें सोडून एसायमॅंट्स करपाचें सोडून फक्त टी व्हींत घुसून उरतात घरांत रावपी बायलो आपलें काम जालें काय फक्त त्या टी व्ही कडेन रावतात आनी आपल्या भुरग्या कडेन लक्ष दिनात जावं आपल्या संवसारा कडेन लक्ष दिनात ते जे सिरियलींनी ज्या प्रोग्रामांनी जीं कितें नाटकां करतात तीं रियल लायफांत हाडपा खातीर खूब जाणां प्रयत्न करतात आनी आपल्या संवसाराची वाट लावन घेतात भुरग्याचे तर होर्मोन्स ह्या सिरियलींक लागून चॅंज जावपाक लागल्यात समजा आमकां एक बातमी सुद्दां पळोवपाक जाय जाल्यार त्या बातमेच्या फाटल्यान इतले ऍड्स येतात की मैन बातमी कितें आसा ती सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळना आनी एक बातमी परत परत परत परत परत परत आपल्याक जाय ते पद्दतीन ती झरत आसता आनी ती सुद्दां पळोवपाक एकदम वीट येता कसलेंय एक पिक्चर जर आसत जाल्यरूय बी आमकां तें पळोवपाक खूब वाज येता एक पिक्चर पळोवप म्हळ्यार चार चार वरां दिवप आनी ह्या चार वरां भितर आमी कितलेशे काम करूं शकतात शेतांत वचूंक शकतात आपलें भात सुकोवपाक शकतात आपल्या घराचीं वेगळीं कामां करपाक शकतात एक समाजाक आपलो टायम दिवपाक शकतात कोणा गरीब भुरग्यांचे बी कामां करपाक शकता गरीब लोकांक मद्दत करपाक शकता एक सोशियल वर्कर म्हूण आमी काम करपाक शकतात पूण ही टी व्ही सगळ्यांची वाट लायता थोड्या घरांनी तर सकाळी लायिल्ली टी व्ही न्हिदता तेन्ना बंद जाता इतल्या ह्या टी व्हीचो सगळ्यांक संवय जाल्ली आसा गाण्याचो शो म्हणा डान्साचो शो म्हणा सिरीयली म्हणटात आनी कसले कॉमेडिचे प्रोग्राम ना ना ते प्रोग्राम सगळे जातात कोण गॅम्स दाखयतले कोण आनी कितें दाखयतले पूण ह्या हितूंत भितर जी मैन घोष्ट शिकपाची आसा ती पळोवपाकूच मेळना बाबा एक नॅशनल गॅम्स जर समज लागता नॅशनल गॅम्स तर थोड्या चॅनल्सांनी दाखयच ना ज्या चॅनलांनी दाखयतात तितूंत भितर कितें ना कितें प्रोबल्म जाल्लो आसता अश्या ह्या टी व्हीचो आयच्या संवसारांत कितलो उपयोग जाता काय असो एक मोठो प्रस्न पडटा जर टी व्ही बरी जातली जाल्यार तातूंत भितर बरे बरे कार्यक्रम बरे बरे प्रोग्राम आसूंक जाय आनी ते सुद्दा लिमिटीड टायमा खातीर आसपाक जाय एक सिरियल आठवडो भर तेंच सीन झरयता आनी पिश्यां भशेन सगळे लोक तें पळयतात टी व्हीचें पिशें लागप म्हणचे आपली प्रगती थांबप आपली जर प्रगती जातली जाल्यार ह्या टी व्ही पासून आमी पयस रावपाक जाय टी व्ही म्हणचे एक राक्षस जो आमच्या तकलेंत नाका नाका ते विचार घालता टी व्ही भितर कांय बरे प्रोग्राम आसात पूण ते पळोवपाचे खातीर आमचे कडेन वेळ ना कित्याक टी व्हीचेर आनीक फालतू गोश्टी आसतात ज्यो पळोवपा खातीर लोक चड वेळ घालतात टी व्हीचेर जे चॅनल्स येतात ताचे खातीर आमकां पयसो फारीक करचो पडटा नाका ते प्रोग्राम पळोवपा खातीर आमी पयशे मोडटात पूण जंय जाय थंय आमी पयशे मोडपाक वचनात हे टी व्हीक लागून भुरग्यांची तर सामकीच वाट लागलेली आसा तांकां अभ्यास सोडून फक्त टी व्ही कडेन जावं टी व्ही पळोवपाचेंच पळयतात ते कार्टून शो इतले ते टी व्हीचेर दाखयतात की तुवें फक्त एक चॅनल चॅंज केलो काय दुसरे चॅनलाचेर दुसरें कार्टून तिसरे चॅनलाचेर तिसरें कार्टून कार्टून कार्टून तें चॅनल चॅंज करून करून तेंचे दोळे सुद्दा पिड्ड्यार जातात तांची नजर कमी जावपाक लागलेली आसा जाणटे लोक सुद्दां भायर बेजार येता म्हणून ते टी व्ही कडेन बसून रावतात टी व्ही कडेन बसल्लया कारणान आरोग्याचेरूय परिणाम जाता कमर दुखपाक लागती वजन वाडूंक लागता पांयां भितर आंगा भितर गुळे तयार जावूंक लागता रगत सारकें घोळना दोळ्यांचेर मार बसता टी व्हीच्या आवाजान कानार मार बसता जर कोणूय बी जर कोणूय दुयेंत आसा जाल्यार सुद्दां टी व्हीक लागून तो दुयेंत मनीस आनीक दुयेंत जावंक शकता काण शेजाऱ्यांत जर समज अभ्यास करता ह्या टी व्हीच्या आवाजाक लागून ताकाय त्रास जाता टी व्ही दीस रात पळोवप आनी टी व्ही आसप एक घरांत आसप म्हणचे खंय तरी ते मनशाचें लुकसाण पयलीं लोक कितें म्हायती मेळपाक जाय म्हण पुस्तक वेगळे वेगळे पुस्तकांतल्यान म्हायती घेताले ह्या टी व्हीक लागून वाचन सामकें एक बरो छंद लोकांचो सुटून गेल्लो आसा आज काल जर तुमी भुरग्याक पळोवश्यात जाल्यार फक्त टी व्ही कडेन रावतात पूण पुस्तकां वाचीनात म्हणून तेंचे ज्ञानांत भर पडना अशे हे टी व्हीचे अनेक वायट गूण आसात जेका लागून ह्या संवसारांत टी व्हीक इडियट बॉक्स म्हणलेलो आसा आमी दामतात तें आमकां दाखयता आनी जें दाखयता तें कितलें बरोबर आसा कितलें चूक आसा कितें आमी पळोवपाक जाय कितें आमी पळोवपाक जायना हें ते टी व्हीचेर आमकां कांयच कळना म्हणून हे टी व्हीचो वापर बंद जावपाक जाय